हाल हाल हाल' सोर बुंदोंमोन औ सोर बुंदोंमोन औ माबा खबरमोन

आच्छा आच्छा माबा फ्रब्लेम जादोंमोन नामा माबा फ्रब्लेम जादों अ' आच्छा दाथ' माने ओरैबादि जाहैबाय क्लासाबो माने इखजाम खाथि जाहैबाय क्लासाव रिगुलार थानांगौ दानि जेनाखि गभारमेन्टनि सरखारि जेनाखि नियम दानानै होनाय दं बाहाय बिराद माने उसिबिदायाव दं आरो माने स्थ्रिख जानानै फैबाय माने एथेन्देन्सनि सायावहय बेस खालामनानै ओमफ्राइ फारसे गथ'आ फराय फरायनायाव क्लासाव रिगुलारिथि नांगौ बेफोरनि सायाव बिराद समयसा जानानै फैबाय आच्छा बेफोर जेन'बा नोङो दा गथ'आ जेन'बा बे सानसेनि थाखाय बिनाय जादों नोंथाङा

दा दा बे खौ हाय जेन'बा ओरैबायदि जायो आरो जोंना माखासे क्लास औ क्लासाव हाय जुदि रिगुलार जुदि फैयाब्लाबो गथ'फ्रा माने एसे फरायनायफ्राव दावगानो हाया हाया जायो ओंखायनो जोङो ओरैबादि सानो गथ'फ्रा जाहाथे रिगुलार फैयो बेखौसो जोङो सानोमोन दा मा खालामनो फुजानि थाखायसो जाहैबाय नालाय फुजायाबोथ' होनांगौ जानानै फैयो नङा होनबा नखरनि फुजानि थाखायसो जाहैबाय नालाय दा बे हिसाबै आङो नोंथांखौ बुंनो सानबाय दा मोनसे माने आरजलाइ आरोखि एप्लिकेसनखौ लिरनानै लाबोदो दा एप्लिकेसनजों लोगोसे जाहाथे गोबाव हाय गोबावयै एबसेन जाया क्लासाव हाय रिगुलार जाबाय थायो आङो बेखौ बुंनो सानो जाहाथे माने हो जाहाथे क्लासावहायबो रिगुलार जायो हो एप्लिकेसनखौ लानानै फैदो नोङो गाबोन हाय ओमफ्राइ रायलायदो औ दे दे होनबालाय औ